तर हांव वेग वेगळ्या प्रकाराचीं झाडां रोयता वेग वेगळ्या प्रकाराचीं झाडां म्हटल्यार फुलांचीं झाडां वखदी झाडां आनी फळांचीं झाडां फुलांचीं झाडां म्हटल्यार मोगरीं आबोलीं शोवतीं जायो जुयो आनी खूब तरेचीं झाडां आसा वखदीं झाडां म्हटल्यार तुळशीचीं झाडां हॉटेलांव बारीक हॉटेलांव तशें खूब तरेचीं झाडां आसा फळांचीं झाडां म्हटल्यार आमच्या घराच्या पोरसांत रोयतात तीं झाडां तातूंत पणसाचें झाड आंब्याचें झाड वा हेर तरेचीं झाडां आसतात